जी नमस्कार हम गुप्ता ज़्वेलर्स से बोल रहे हैं ज्वेलर्स से बोल रहे हैं आपको कौन कौनसा ऑर्नामेंट्स मतलब गहने खरीदने हैं चाँदी का जैसे कि दस ग्राम का लगभग पाँच पाँच हज़ार रूपया है हाँ और सोना जो है सत्तर हज़ार की रेट में चल रहा है औ उसमें कुछ मेकिंग चार्ज आपको लगेगा जैसे कि जो रेट है ना आपका और इसमें जैसे शुद्धता की गारंटी है सौ सोना चांदी में जैसे किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होगा जो भी सामान होना शुद्ध सोने से बना हुआ होगा शुद्ध चाँदी से बना हुआ होगा किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं जी जी जी उसमें सर इस पर कहीं कोई आपको यह नहीं है रेट में काँसीडर नहीं मिलेगा लेकिन गारंटी का जैसे सामान आपको मिलेगा कभी भी आप इसको किसी तरह का मिलावट जो है इसमें जाँच में पकड़ आ जाती है तो आपका पैसा जो है डबल हम वापस करेंगे शुद्धता की फुल गारंटी रहेगी जी नहीं तो अगली बार जो लिए थे ना वह चाँदी जैसे अलग अस्टेट से मंगाए थे इस बार कलकत्ता का चाँदी है इसमें कहीं कोई मिलावट की बात नहीं है चमकता हुआ फ्रेश चाँदी है एकदम आपको मिलेगा उसमें कहीं काला वाला नहीं पड़ेगा आप थोड़ा बहुत कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि घरेलू काम करने के बाद जैसे उसमें कलर जैसे इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको शुद्धता की पूर्ण गारंटी मिलेगी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं इस ज्वेलर्स की यही खासियत है यहाँ पर आपको और आप चाहिएगा तो हॉलमार्क भी इसमें जैसे आपको देंगे हम लोग सोना चाँदी के लिए और सोना के लिए हॉलमार्क से भी आपको जो थोड़ा सा ऊँचा रेट लगेगा उसमें और मेकिंग चार्ज लगेगा लेकिन उस पर हंड्रेड पर्सेन्ट गारंटी होगी उसमें ता अब जैसा क्या है उस आप जी आप सब आप अपना ऑर्डर कर लीजिए जो भी है उसको अब आपको जैसे थोड़ा कम दिखा भी देते हैं जो मेरे पास उपलब्ध है और भी डिजाईन में आपको उपलब्ध करा देंगे और उसमें आप ले सकते हैं एक बार लेकर यहाँ से जाइए पक्का रसीद के साथ आपको ई दिया जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर शुद्धता जैसे यहाँ से ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं और शुद्धता की पूर्ण गेरंटी होगी एकदम हंड्रेड पर्सेन्ट गेरंटी होगी हॉलमार्क के साथ आपको हम देंगे तो आप एक बार यूज करके देखिए सर ठीक है आईए